ठीक छै ठीक छै नमस्कार अच्छा अच्छा आउ स्वागत अइ स्वागत अइ अच्छा ठीक छै चलू सङ्गे हम लऽ चलब अहाँके डेरा पर आउ तकरा बाद सङ्गे जे छै से घुमै लऽ चलब मधुबनीमे अहाँके जे छै से एक से एक दार्शनिक स्थान घुमै बला स्थान सबकिछु छै

हँ हँ हँ आउ ने सबसे पहिने चलब अपना सब पण्डौलमे जे छै उगना महादेव हुनका अइठाम चलब पूजा पाठ करब उम्हरे से उम्हरे चलब उचैठ माताजीके सेहो पूजा करब आ ओहिके बाद जे छै से चलब सीधे मिथिला हाट मिथिला हाटमे अहाँके मधुबनीके लगभग सबकिछ ओहिठाम उपलब्ध छै खेनाइ पिनाइ से लऽके अपना जे अपना सबके जे अखन स्थिति मिथिलाञ्चलके अइ जे अपना घरोमे ओ चीज नहि भेटैत हाएत से ओहिठाम भेटैत छै इंटरनेटके माध्यम से शायद देखनहौ सुननहौ होयबै हँ हँ हँ तऽ ओइ दिन चलब

हँ एक से एक अपना मधुबनीमे जगह छै घुमै फिरै बला सब एकदम एकदम अहाँ एबै तऽ अहाँ लऽ समय देबहे पड़तै ने लाख काम छोड़िके अहाँ लऽ समय निकालि लेबै

नहि नहि हम निश्चित रहब अहाँ आउ ने स्वागत अइ मधुबनीमे आउ ने

एकदम एकदम एकदम निश्चित सङ्ग देबै कै आदमी से अबै छी से कहबै ने तऽ ओहि हिसाब से बेबस्था करबै ने एहिठाम

हँ हँ हँ आउ आउ हूँ हूँ हूँ आ